सामा चकेवा यऽ मूर्ति बनेलहुँ कनी सोन आनलहुँ कनी खड़ आनलहुँ अपन बनेलहुँ धियापुता अपन सबके खेलै गेलहुँ धूपै गेलहुँ गीत गौलक पाँच दिन गीत गौलक नीक लागल टोल कनी नीक लागल कनी अपन बड़का अथी तऽ नहिये छी बड़का मूर्ति तऽ नहिये बनैय छोटे मूर्ति बनैय महज बनेलहुँ कनी खड़हे आनलहुँ कनी सोने आनलहुँ कनी कनी भए जाइ छै कनी कनियो कऽ कऽ पाबनि रहै छै तऽ भए जाइ छै कनी अथी तऽ अपन कयलक पाबनि कयलहुँ अपन बनेलहुँ अथी भाय बहिनके पाबनि छियै भाय आयल अपन भसाइये देलक कनी नीक लागल कनी खुशी मनेलहुँ से भाय आयल अपन भसेलक कनी नीक लगल देखैमे कनी अपन सुनैमे नीक लगल कनी गीते गाबैमे नीक लागल कनी देखैमे नीक लागल कनी अपन सोने आनलहुँ कनी अथिये आनलहुँ खऽड़हे आनलहुँ छोटे मूर्ति भेल बनेलहुँ बनाकऽ अपन धियापुताके अपन खेलै लऽ देलहुं खेलल कनी गीत गौलक पाँच दिन गाबैमे नीक लागल कनी देलक तऽ भाय आयल भाय अपन भसेलक अपन देलक भसा कऽ अपन